में रमन कुमार अखनूर ग्रांऽ दे निक्के हारे निक्के हारे इक निक्का हारा ग्रांऽ बडगल दा रौह्ने आह्ला आं में इत्थै गै जम्मेआ पलेआ आं ते इत्थै गै स्कूलै च गै पढ़ेआ ते बारह्मीं तक्कर पढ़ेआ में ते बारह्मीं च दो कताबां रेही गेइयां मेरियां अग्गें में पढ़ेआ निं घर दे ल्हात गै इ'यै नेह् हे मेरे भापा जेह्ड़े जम्मू वेयर हाऊस बिच कम्म करदे हे बोरी दा पांडी दा कम्म करदे हे ओह् उ'नें असें ई बड़ी मेह्नत कन्नै पढ़ाया अस चार भैन भ्राऽ चार भैन भ्राऽ हे दो भ्राऽ दो भैनां ते में मतलब मेरे थमां बड्डी मेरी इक भैन ऐ ते ओह्दे थमां निक्का में आं मेरे थमां निक्का मेरा भ्राऽ ऐ ओह्दे थमां निक्की भैन ऐ ते ओह्दे बाद फ्ही बारह्मीं दे बाद में थोह्ड़ा ध्याड़ियां ध्यूड़ियां लाइयां इद्धर उद्धर ग्राएं बिच कम्म कीते घर दी जिम्मेवारी जिमीदारी बी ऐ थोह्ड़ी ते ग्रांए बिच पता तुसें ई किन्ने कम्म होंदे न सवेरे उट्ठना सवेरे उट्ठियै न्हेरै उट्ठियै अजकल ते गड्डियें दे मतलब होई गेदे न गड्डियां ग्रांऽ ग्रांऽ घर घर गड्डियां होई दियां न जेल्लै अस पढ़दे हे ते उसलै केह् होंदा हा कि पैदल जाना पौंदा हा स्कूलै ई ते स्कूल साढ़े घरै कोला कोई त्रै किलोमीटर दूर हा ते सवेरे बी पैदल जाना शामीं उत्थूं दा पैदल औना धुप्पां गर्मी अजकल दिक्खोआं किन्नी गर्मी ऐ एल्लै बाह्र नेईं निकलना होंदा ते उसलै पैरें च चप्पलां बी निं हियां होंदियां ते बड़ी मुश्कलै कन्नै ओह्कड़े दिन कड्ढे ते भापा होर कुतै औंदे हे कुतै हफ्ते दे इक बारी ते मम्मी नै गै सारी जिम्मेवारी उं'दे पर होंदी ही ते सवेरे उट्ठना उ'नें साढ़े आस्तै रुट्टी बनानी ते असें ई भेजना स्कूल असें पैदल जाना जाना केईं बारी लेट होई जाना स्कूल आह्लें बाह्र कढ्डी ओड़ना फिरी टुरियै आई जाना बापस ते अजकल ते बड़ियां फैसिलिटियां न उसलै कोई फैसिलिटियां निं हियां न्हौने दा पानी तक्कर पीने दा पानी तक्कर निं हा लभदा न्हौना कुत्थै हा हफ्ते खंडे कुतै न्हौंदे हे ते उ'ऐ बरसांती जेल्लै पानी होंदा हा छप्पड़ें न्हौंदे हे अजकल छप्पड़ें ते लोक मतलब अजकल ते लोक छप्पड़ें दे पानिये नै छोंह्दे बी नेईं हैन उसलै न्हौंदे बी उत्थै ते बिच केईं बारी पीना बी उत्थूं दा ते सवेरे उट्ठना पैह्लें सवेरे उट्ठियै जाना पैह्लें छप्पड़ न्हाना न्हूना जाइयै न्हाइयै फ्ही त्यार होइयै ते मम्मी नै फ्ही बनाने फुलके फुलके कुत्थै उसलै ढोड्ढे गै थ्होंदे हे फुलके कनक कुसै कुसै गै होंदी ही जगह् बड़ी ही मगर उ'नें दिनें केह् होंदा हा कि घट्ट गै अनाज होंदा हा बरखा होंदियां हियां ते होंदा हा किश नेईं बरखां होनियां जेल्लै ते कक्ख बी निं ते हुन बड़ियां गौरमेंट नै बड़ियां फैसिलिटियां देई ओड़ी दियां न मतलब हुन में बी मेरे अग्गें बी इक कुड़ी ऐ ब्याह् शयाह् करी लेदा मतलब निक्के होंदे दी गल्ल सनाऽ ना ते फ्ही अस चार भैन भ्राऽ हे ते बड्डी भैन दा ब्याह कराया डैडी होर बमार होई गे फ्ही उ'ने ईं मतलब ढिड्डै च कोई बमारी होई ते हुन पैसे पूसे ते ऐ निं ऐहे जमीन जमून बेची मकान मकून बनाया ते डैडी हुंदा लाज लूज कराया बिच ते फ्ही ओह्दे बाद बिपता पेई इक अपना बी ध्यान नेईं रेहा पढ़ने उप्पर पढ़े पूढ़े मा'राज कुतै दसमीं पास कीती दी ते कोई जान पन्छान आह्ला हा ते उ'न्नै कुतै कालेज अटकाई ओड़ेआ ते हुन इसलै चलै दी ऐ गड्डी बल्लें बल्लें ते मगर केह् करना जेल्लै मसीबतां होन ते कट्टनियां हुन ते गौरमेंट नै बड़ी फैसिलिटी देई ओड़ी दी ऐ बी पी एल बगैरा बनाई ओड़े दे होर मतलब अग्गें पिच्छें बड़ा ओह् होई गेदा ते हुन ते हुन मतलब हर इक जगह् गड्डियें दा ओह् होई गेदा पानिये दा सब किश साधन जित्थै जाना उसलै पैदल गै जंदे हे लोक हर जगह् मतलब कुतै बी जाना होंदा हा ते पैदल गै जंदे हे